टेक्नोलॉजी जे अचण खां पोइ बैंकिंग ॾाढो आसान थी वियो आहे पहिरीं माण्हू पैसा जमा करण लाइ ऐं पैसा निकारण लाइ बैंक में हली करे वेंदा हुआ पर हाणे मोबाइल मां ही पैसा ट्रांसफर थी वेंदा आहिनि ऐं कंहिं खे पैसा हितां खां हुते मोकिलिणा हुजेनि त हू घर वेठे वेठे करे ही पैसा मोकिले सघे थो पैसा ॾिसण लाइ बि हू पंहिंजे मोबाइल ते नैट बैंकिंग ज़रिए आसानी खां ॾिसी सघे थो कि हुनजे अकाउंट में घणा पैसा पिया आहिनि हिनजी वजह खां माण्हुनि जो टाइम बि बचंदो आहे अने हिनजी वजह खां माण्हुनि खे ॾाढी सहूलियत बि थींदी आहे बैंकुनि में सुठो बैंकिंग सिस्टम टैक्नोलॉजी खां थी वियो आहे जंहिं खां केतिरा पैसा किथे ऐं कंहिं जे अकाउंट में कीअं कीअं वेंदा आहिनि ऐं हिसाब कहिड़ी रजी ते रखी सघनि था हू आसान थी वञे थो बैंकुनि में पैसा ॻणण लाइ ॻणण जी नोट बि अॼु आहे अची वेई आहे जंहिं जे करे सभेई सुठी तरह जल्दी खां कमु थी वेंदो आहे हरे पाण खे बैंक जो अकाउंट खोलाइणो हुजे त बि पाणि घर वेठे वेठे करे खोलाए सघू था अहिड़ी सुविधाऊं बि अची वेई आहे हिन सभिनी जी वजह खां टैक्नोलॉजी जे ज़रिए बैंकिंग जो सिस्टम जाम आसान थी वियो आहे मां ख़ुदि कंहिं खे पंहिं खे ख़ुदि खे कॾहिं पैसा मोकिलिणा हूंदा आहिनि त मां बैंक में न वञी करे मां मुंहिंजे फ़ोन मां ई टैक्नोलॉजीअ जे थ्रू पैसा मोकिले लाहींदो आहियां